مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کتاب وہ ہے قرآن پاک اور بات کی جائے کہ میں نے کون سی آخری کتاب پڑھی تھی تو میں بتانا چاہوں گا ایک رومیو جولیٹ کی اسٹوری جس میں ایک کس قدر ایک دوسرے کے لیے محبت دکھائی گئی ہے ایک ایسی عاشقی دکھائی گئی ہے کہ اس زمانے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے ایک بےانتہا محبت کرنا رومیو جولیٹ کی کہانی سے ہم کو سیکھنا چاہیے جس میں بتاتے ہے کہ اس زمانے کی دشواری سے لڑ کر جھگڑ کر اپنے پیار کو مکمل کرنا اپنے پیار کو حاصل کرنا کی کیا طاقت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے رومیو جولیٹ کی اسٹوری جس میں ایک کتاب پوری لکھی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کتنی بےانتہا محبت کی جاتی ہے اور کیسے آپ اپنے لور سے بےانتہا محبت کرتے ہیں اور جتنے بھی آج کل کے جو عاشق ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس سے